अऽ ठण्डाके मौसममे से पेड़मे जल बहुत सिँचित मात्रामे बहुत कम मात्रामे दिऔ ओकर कमौनी हेबाक चाही गरमीमे कनि ज्यादे जल दिऔ जाहिसँ कि पौधाके सूर्यके प्रकाश बेसी खिचाव करै छै ताहि लऽ कऽ जल हेबाके चाही ओकरा दुइ चारि दिनपर ओकरा अहाँके कमौनी करिऔ पर जल दिऔ गाछ यदि कमजोर छै तऽ ओकरा बकरीके भेनाड़ीसब दिऔ ओकर बाद अहाँके आओर चीजसब छै खैर तैर अगरम बगरम ईसब से दिऔ ओकरा केचुलीके से दिऔ अइ गाछ पेड़मे जाहिसँ कि गाछ अहाँके प्रगति करत बढ़िआँ रहतै तऽ इएहसब छै आओर एहिमे लागल रहिऔ आओर बरसा ऋतुमे जल देनाए कोनो जरूरी नहि छै हँ यदि गाछमे देखिऔ जे ओतऽ माटिके बदलबाके छै तऽ माटि बदलि दिऔ यदि मानि लिअऽ जे अहाँ ओकर ढेरी बना देने छिए तऽ ढेरी ढहि गेलै तऽ वएह कोड़ि फेर ओकरा अहाँ सदी मानि लिअऽ जे बढ़िआँ जकाँ कऽ कऽ कोड़ि काड़िकऽ आओर फेर जल तल दिऔ जे माटि सुखा गेलै तहन जल तल दिऔ जाहिसँ ई गाछ हरा भरा हेतै झमटगर हेतै इएहसब छै आओर कि छै तऽ एहि ढङ्गे अहाँ करैत रहिऔ तऽ बढ़िआँ रहत छओटा ऋतु पाएल जाइ छै हमरासब अहिठाम तऽ छबो ऋतुमे छबो ढङ्गसँ कएल जाइ छै आओर बेसीसँ बेसी हमसब अहाँके चैत बैसाखमे बेसी पौधा लगबै छी आओर ओकरा अथी करैत रहै छी तऽ ओ गाछ हमर से शुद्ध होइए ओ अहाँके मजबूती आनैए इएहसब छै आओर हऽ एहिना कऽ कऽ ओकरा अकसरहँ जल दिऔ ओकरा कमाइत रहिऔ ओकरा खाद दिऔ बीज दिऔ ओना कऽ कऽ ओ अहाँके से दिनसँ दिन अहाँके फैलत आओर अहूँके मोन लागत जे हमर गाछ बहुत सुन्दर अइ तऽ इएहसब हेबाक चाही आओर अहाँके कि देबै